असां घर में जेके भाॼियूं ठाहींदा आहियूं हुन में जेके असां मसाला यूज़ कंदा आहियूं हुन में की लूणु हूंदो आहे मिर्च हूंदा आहिनि पीठल धाणा हूंदा आहिनि अंबचूर हूंदो आहे पोइ गरम मसालो ईंदो आहे हुन मसालनि सां भाॼी जेकी आहे उहा जाम टेस्टी ठहंदी आहे

असां हुन मसालनि मां ख़ाली लूण खे न विझूं त भाॼीअ में तंहिं महिल केतिरो बि ख़र्चु कयो हुन सां लूणु न विझूं त हुन में भाॼीअ जो स्वादि ई न ईंदो आहे इनकरे ध्यानु सां सभु मसाला विझणा पवंदा आहिनि ऐं हाणे जे ज़माने में त तयार बि मसाला मिलनि था ग्रेवी मसाला चिकन मसाला अंडाकड़ी मसाला दुनिया भर जा मसाला मेगी मसाला जाम मसाला हाणे तयार मिलनि था उहे सटा सुठा मसाला असां विझंदा आहियूं पोइ भाॼी थोरी सुठी ठहंदी आहे असां पोइ कंहिं आसे पासे में जेके असांजा सुञातल हूंदा आहिनि घर हूंदा आहिनि आसे पासे में जेके असांखे कंहिं महिल उहा काई शय ॾेई वेंदा आहिनि त असां बि कंहिं महिल उन्हनि खे उहा शय ॾेई ईंदा आहियूं त उन्हनि खे उहा खाइण में थोरी टेस्टी लॻंदी आहे छो त सिंधियुनि जी भाॼी जेका हूंदी आहे उहा ॿियनि क़ौमनि खे बि जाम वणंदी आहे छो त असां सिंधियुनि जो जेको ख़ौराकु आहे असां जेको मसाला विझंदा आहियूं हुन में भाॼीअ जो स्वादि थोरो सुठो थींदो आहे इनकरे असांजा कंहिं महिल दोस्त यार बि ईंदा आहिनि कोई कोई गुजराती या कोई हुनखे बि असां सिंधियुनि जी भाॼी जाम वणंदी आहे